हेल' केब ड्राइभार मानो एथ्थ' लेट जाबोखो नोङो नोंनि थाखायथ' आंहा नै उरांनि टाइमआ बारग'लांबाय दा मा खालाम नांगौ जाखो आंहालाय नोंनि थाखायनो आंहा बिराद लस जाबाय दिनै बे लसखौ नों दिनै सुख'ना होफिननांगोन उरांनि टिकेटखौ होफिननांगोन नोङो आंनो